योगा हो फक्त एक्सरसायज फक्त एक्सरसायज अशें म्हणपाक शकना योगा हें केल्यार आमकां खूब खूब खूब बरी खूब बरी दिसता मेन म्हणल्यार ब्रिदींग ब्रिदिंग एक्सरसायज योगान चड हे जो रेस्पिरेट्री हें जाता सो रेस्पिरेट्री ओपन जाता सो ऑक्सिजन लेवल चड मेळटा त्या खातीर ब्रिदींग एक्सायज ब्रिदिंग हें भरपूर इम्प्रुवमेंट जाता ब्रिदिंगांत ते पेक्षा हार्ट हार्टाचेंय कोणाकय आसत जाल्यार तेकाय बरें पडटा आनी आनीक योगा करून खूब इमप्रूवमेंट खूब इमप्रूवमेंट जाता ओवरऑल ओवरऑल तुगेलें इम्प्रूवमेंट खूब आसता तें फक्त एक्सरसायजानूच आसना पूण ब्रिदिंग ब्रिदींग हें चड योगा हितून ब्रिदींग हें चड आसता आनी त्या खातीर ओवरऑल इमप्रूवमेंट खूब बरो जाता कसलेच त्रास जायना फूल डे बरो फ्रेश वता